मां परिवारनि सां हर हफ़्ते घुमणु निकिरंदो आहियां यार दोस्तनि सां रोज़ु ॿाहिरि विहंदा आहियूं असां पाण में वेठा हूंदा आहियूं सतसंग जी ॻाल्हियूं ज्ञान जी ॻाल्हियूं छा कंदा आयूं ख़बर न पवंदी आहे कॾहिं गाॾीअ ते हेॾे घुमण विया होॾे घुमण खाइणु पियणु हलणु चलणु कॾहिं ॿारनि सां घुमण वञू कॾहिं दोस्तनि सां त घुमंदा आहियूं खाईंदा पीअंदा आहियूं इंजॉय कंदा आहियूं सतसंग जी ॻाल्हियूं कंदा आहियूं कॾहिं सतसंग ते गॾु वेंदा आहियूं मिणेई छाहे आरामु सां ज़िंदगी जीअंदा आहियूं कंहिं ॻाल्हि जी कोई उहा तकलीफ़ नाहे असां दोस्तनि सां परिवार सां वधारे दोस्तनि सां ई घुमंदा आहियूं परिवार सां घटि कॾहिं कॾहिं परिवार सां वार त्योहार हूंदो आहे त घर में पंहिंजे मिटु माइटनि वटि परिवार खां गॾु सिनाऊं सभु कुटुम्ब परिवार वारा आरामु सां वार त्योहार इहो सभु असां मल्हाईंदा आहियूं ऐं पंहिंजे यारु दोस्तारनि सां मंदरनि में सतसंगनि में कॾहिं काथे ब्रीज ते कॾहिं नदीअ जे काठे ते वञी करे विहंदा ऐं त मज़ो कंदा ऐं हीअं खाइणु पीअणु केॾी महिल होटलनि में केॾी महिल पिचरनि ते त घुमंदा आहियूं ऐं आनंद सां ज़िंदगी जीअंदा आहियूं